तव्हांजो सभिनि खां वधीक शौक़ु कहिड़ो आहे मुंहिंजो शौक़ु रोटी करण जो आहे मूंखे रोटी करणु ॾाढी ई वणंदी आहे अलॻि अलॻि नमूननि जू शयूं ठाहिणु जीअं पनीर चिल्ली चाइनीज़ वग़ैरह सभु हर हिकु शइ पाव भाॼी थी या साउथ इंडियंस थिया इडली सांभर ढोसो हर हिकु शइ हर हिकु शइ ठाहिण जो मूंखे ॾाढो ई शौक़ु आहे मां ॿारनि खे स्कूल में टिफिन में बि ठाहे ॾींदी आहियां त उन्हनि जूं साहिड़ियूं सभु चवंदियूं आहिनि इहे तुंहिंजी ममीअ ठाती तुंहिंजी ममीअ खे त होटल खोलण खपे कोई बि ईअं त तारीफ़ु कंदो आहे त मूंखे ॾाढी ई ख़ुशी थींदी आहे की वाह वाह हीअ शइ मुंहिंजी बराबरि सुठी ठही आहे मां कोशिशि ईअं ई कंदी रहंदी आहियां जीअं मुंहिंजी शइ जाम सुठी ठहे मूंखे कुझु बि कोई घटि वधि ईंदो आहे या सम्झ में थोरो घटि वधि अचे त मां यूट्यूब था ॾिसी करे उन खे सही करण चाहींदी आहियां जीअं परफेक्ट बीहे हर कंहिं हर हिकु इंसान खे वणे कोई बि फंक्शन हुजे त मां सुठे में सुठी रोटी कयां हर को ख़ुशि थी करे वञे हर को रोटी खाई ख़ुशि थींदो आहे त उन्हनि खां डबल ख़ुशी मूंखे थींदी आहे मूंखे जाम ख़ुशि थींदी आहियां जीअं रोटी सुठी ठहे हर हिकु नमूने जी मूंखे रोटी ठाहिणु अचे काई अहिड़ो हिकु आइटम न हुजे जेको मूंखे न ईंदो हुजे इन करे मां इहे ई कोशिशि कंदी आहियां सभु परफेक्ट ठाहिण जी